हाँ बोलऽ ने हमरा पास अभी अभीके सीजनके हिसाबसँ सब्जी हइ मतलब घिया आ ओ झिगनी जे बोलै छै अपना देहाती भाषामे से ओकरा बाद घिवरा परवल कुन्दरी आओर जतेकि आओर भी किछु हरी हरी सब्जी हइ हरी मिर्च हइ अहाँके कथी लेबेके हइ अऽ कोबी तऽ अभी मार्केटमे सओ हइ लेकिन अहाँके हम अस्सी रुपैए दऽ देम अभी सभसँ सस्ता अहाँके ओहे घिवरा हैत जे बीस रुपैए किलो मिल जाएत अहाँके कोबी छै टमाटर टमाटर रोज अभी जे अभी मार्केटसँ लेलिए आलू प्याज तऽ रोज मतलब दू चारि पाँच दिन पहिलेके हइ समझलऽ अभी जे मार्केटमे हम अभी जे नया नया जे लेलिऔ कोबी हइ घिवरा हइ बन्धा कोबी हइ जी अहाँ कथी कहै छी अहाँ टमाटर अभीसब साठि रुपैए किलो भेलौ सओ रुपैए ओहो रहलैए अस्सी भेलौ अस्सीसँ साठि रुपैए हौ अभी हाँ अभी सभसँ अच्छा हइ कि सबसँ ज्यादा सेल हइ कोबीके सबसँ ज्यादा सेल हौ अभी परवलके ताजा परवलके सबसँ ज्यादा अभी मतलब सेल सबसँ ज्यादा अभी इएह चारिगो पाँचगो जइसे घिवरा हो गेल कुन्दरी हो गेल एकर भुजिया बहुत अच्छा होइए समझलऽ आओर भुजियाके कोइ भी साइड इफेक्ट नहि भिण्डी सबसँ शरीरमे फायदाके लेल अभी भिण्डी हउ ताजा जब अभी तुरन्त एक घण्टा पहिले खेतसँ ओ किसान हमर अभी शॉपपर दैए गेलौहँ तरुण चाही तऽ बोलऽ हम आबऽ ने लऽ जइहऽ तू अपनेसँ हाँ हमहूँ किछु किछु अपना बाड़ी झाड़ीमे लगेने छी आओर किछु किसानो तरफसँ अबै छै जइसेकि किसान सभ ने हमरा शॉपपर लऽ अएलक ओकर उचित मोल हम दे दै छिए ओहिके मद दू चारि पाँच रुपैआ नफा लऽ कऽ हम फेर बेच देली किसानसँ अहाँ सभ जेना एली आ तूसभ जेना एबऽ आब कोइ चाची अइथिन भउजी अइथिन ओ सभके फेर बेच देबै हम हाँ महगा ओ मतलब महगा तऽ देखैएमे सब समय महगा चलि रहलै अब महगाइ तऽ किछु ज्यादा बढ़ि गेलै ने सरकारके एहिपर किछु एक्शन लेबेके चाही किछु महगाइ कम करैके चाही सभकिछु महगा हइ तऽ सब्जी कोना सस्ता रहतै बताउ दबाइ महगा कितना सभ सभ कुछ टोनिक ओनिक सभतऽ महगे मिलै छै तऽ किसानो अपन फायदा देखिएके ने बेचतै आब किसान जेना बेचतै ओहिमे किछु रुपैआ हमरो तऽ दू पेट भरैके तऽ हमरो हइ की पेट चलाबैके लेल तऽ डेढ़ सओ मतलब दोकान कइले छी तऽ किछु ने किछु हमरो नफा होइके चाही ठीक ने बताबऽ तूहेँ हाँ तऽ ई सबके लेल आबऽ ने लऽ लिहऽ दोकानपर सभ बढ़िआँ बढ़िआँ चीज सभ लिहेँ आबऽ ने देखि देखिकऽ लऽ जइहेँ ठीक छै तऽ रखै छिअ तऽ बउवा आबऽ लऽ लिहऽ ठीक ठीक आबऽ आबऽ जल्दी आबऽ लऽ लिहऽ बहुत फ्रेश फ्रेश सब्जी हऽ